کيب ڈرائيور بات كر رہے ہيں كيا جى ابھى ميں نے دہلى اسٹيشن جانے كے ليے آپ کے پاس ايک کيب بک کى تھى کيونکہ مجھے اپنے والد كو لينے كے ليے جانا تھا ليکن ابھى مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کى ٹرين تقريباً پانچ گھنٹے ليٹ آ رہى ہے تو ابھى ميں جا كر وہاں کيا کروں گا ميں نے جب آپ كى کيب بک کى تھى تو ميں نے پيمنٹ بھى کر ديا تھا تو برائے مہربانى ميرى وہ رقم مجھے واپس كرا ديجيے پھر چار پھر پانچ گھنٹے كے بعد ميں کيب بک کر لوں گا آپ ميرے اسى پے ٹى ايم نمبر پر وہ رقم واپس بھيج ديجيے آپ کى بڑى مہربانى ہوگى